लड़कीसभके इसकुलमे बहुत तरहके छात्रवृत्ति मिलैत छै जेना की कहैत छै इसकुलमे कपड़ाके लिए कपड़ाके लिए पैसा मिलैत छै जेना की कहैत छै कपड़ाके लिए पैसा मिलैत छै साइकिलके लिए पैसा मिलैत छै बहुत तरहके की कहैत छै ने दसवीं पास की करयसँ ने दस हजार रुपैआ मिलैत छै ट्वेल्थ पास करयसँ बीस हजार रुपैआ मिलैत छै पच्चीस हजार आओर फेर ग्रेजुएशन कम्प्लीट करयसँ की कहैत छै ने पचास हजार रुपैआ मिलैत छै एनाहिते करि कऽ मतलब की कहैत छै ने छात्रवृत्ति मिलैत छै लड़कीसभके बहुत गरीब लड़कीसभके मिलैत छै तऽ बहुत अच्छा होइत छै कपड़ा उपरा सभकिछु मिलैत छै एनाहिते इसकुलसँ देल जाइत छै आओर इसकुलसँ देल जाइत छै आओर लड़कीसभके बहुत मतलब प्रोब लड़कीसभके बहुत समस्या रहैत छै तऽ की कहैत छै किछु भी समस्यामे सरकार एहन स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृति की कहैत छै ने छात्रवृत्तिके योजना केलकैए कयलखिन हेँ आओर लड़कीसभ पहिले लड़कीसभके किछु नहि छलैए तऽ अभी की कहैत छै सरकार कयलखिन हेँ की कहैत छै ने लड़कीसभके मतलब छात्रवृत्तिके छात्रवृत्तिके